आशीष जी जि'यां तुसें सनाया के तुस इसलै जरनल मनेजर ओ होटल लाइन च तुस टूरियंम सेक्टर कने तुस बडे करीबी टूरियंम सेक्टर च रेह दे हो टूरीजम सैक्टर बड़ी करीबी दा दिक्खे दा बी है तुस सनाओ टूरीजम दा साढ़े जे एड़ के केह् स्कोप चला दा इवन कटरा च केह् स्कोप ऐ ते इन फ्यूचर एह्दे च केह् बदलाब होई सकदा ऐ और अग्गै किन्ना बूम होई सकदा ऐ

अगर तुस मेरे तिन साल कालेज दे बी जोड़ी ओड़ो ते उन्नती सालें दा में इस सैक्टर कन्नै जुड़े दा आं और इस सैक्टर ने अगर मीं दित्ता ऐ ते अगर तुस जि'यां गिना दे हो ते की छे रप्यूटिड होटल दे बिच इक जरनल मैनेजर हा

उ'नें अगर मीं दित्ता ते तुस सोचो की इस इंडस्ट्री ने किन्ना किश साढ़ी स्टेट गी दित्ता हा इक टाइम अस निक्के निक्के होंदे है ओले जेह्ड़ी माता बैशणो देबी दर्शन आस्तै लोक सारी दुनियां तू आंदे ना सारी इंडिया तू आंदे ना ओह् मुश्किल कन्नै सत्त अट्ठ लक्ख यात्री होंदा हा ज्यादा दूर दी गल्ल नेईं ऐ एह् साढ़ी डिवैल्पमैंट कोला पैहलें श्रराइन बोर्ड दे बनने कोला पैहलें एह् सख्यां कोई सत्त अट्ठ लक्ख धोड़ी ही श्रराइन बोर्ड दे गठन दे बाद आस्तै आस्तै ओह्दा बधदा बधदा अज्ज इक करोड़ तूं ज्यादा लोक दर्शन करन आंदे ना चाहे ओह् नेशनल होन जां इंटरनेशनल होन ते इस इंडस्ट्री गी असें बधदे दिक्खे दा ऐ अज्ज कटरा च पैहले गिने चुने कुछ जि'यां शुरु होआ हा ते निक्के निक्के गेस्ट हाउस होंदे है जां लोक अपने घरें च बिस्तरे पाइयै यात्रियें गी रौह्ने दी जगह दिंदे हे अज्ज सब तूं बड्डे ब्रेंड इंडिया दे जां फार्न दे जो बी बड़े ब्रेडंस न अज्ज तुसें गी कटरा दे बिच सारे लब्भी जाह्ङन एह् ते सिर्फ इक है जो श्रराइन बोर्ड जो कमाई करदा है बाकी जेह्ड़े प्राईबेट पलेयर न ओह् किन्नी करा दे होङन ओह् बक्खरा ऐ इक अगर में तुसें गी सिर्फ निक्की जेही गल्ल आक्खी ओड़ङ जे टूरीजम दे बल उप्पर साढ़ी पूरी स्टेट रण करा दी ते उं'दे च इक बडा बड्डा पार्ट श्रराइन बोर्ड दा ऐ जि'नें अज्ज हाॅस्पिटल यूनिबर्सटियां ते होटल सब खोह्ले दे न दिक्खो मतलब जि'यां इस साल शायद रिकार्ड तोड़ चार म्हीने जेह्ड़े पिछले निकले न रिकार्ड तोड़ संख्या उप्पर लोग आए ना इद्धर सिर्फ इद्धर नेईं साढ़ा कश्मीर ऐ ते टूरियंम इस गल्लों में टूंरीजम गी गिनां ते इस हा होल टूंरीजम बड़ी बड्डी इडंस्ट्री ऐ और तुसें ते पता बी होग कि इक टूरियम वर्ल्ड दी सभनें थमां बड़ी इंडस्ट्री ऐ सिर्फ इंडिया च गै नेंई बाहर बी अगर गिनचै तां सब तूं बड्डी इंडस्ट्री टूंरीजम ऐ लोक एह्दे कन्नै सिद्धे हा सिद्धे तौर उप्पर सिद्धे नेंई बी तौर उप्पर होग तां बी लोक जुड़े दे न अज्ज अगर इक बंदा एयर पोर्ट उप्पर जां बस स्टेड़ उप्पर जां रेलवे स्टेशन पैहलें ओह् बस्सें गी ज्हाजें जां उंदे जेह्ड़े हैन इमपलाई ट्रेन दे ना उ'नें गी इमपलाएमैंट देई आंदा ऐ

ते उस टेक्सी आहले गी ओह्दी इम्पलामैंट दा मौका मिलदा ऐ टेक्सी आला लेइयै इद्धर लांदा ऐ इद्धर कुछ गाइडस न जां मतलब लोक न जेह्ड़े उ'नें गी लेइयै होटलें च जंदे न सो दो सो रुपे कमांदे ना उं'दी बी कमाई होंदी ऐ उस तू बाद होटल आह्ला औग जिसलै इक होटल दे बिच इंटर करदा ऐ ओह् खाल्ली होटल आह्ले गै कमाए दे जी उं'दे च दिक्खो किन्ने लोक जुड़े दे न जेह्ड़ा बंदा रिस्पेशन पर पैहलें रीसीव करदा ऐ सिकयोरिटी आहला ऐ रिसपेशन आहला ऐ फिर उ'नें जि'यां साढ़े कोल होटले च स्टे कीता हा ते उ'नें खाना बी खाना ऐ जेह्ड़ा खाना बनाने आहले ऐ जेह्ड़ा खाना सर्ब करने आहला ऐ जां ओह्दा कमरा रैडी करने आहला ऐ ते बड़े सारे लोक हे जेह्डे इं'दे कन्नै जोड़े दे न इक बंदा किन्ने लोकें गी रोजगार देआ दा ऐ तुस आपूं सोची सकदे हो टूंरीजम सिर्फ इक बंदे जां इक ओह्दे कन्नै नेईं चलदा टीम कन्नै चलदा लेकिन किन्ने लोकें गी जोड़ी चलग किन्ने लोकें गी रोजगार देग तुस आपूं आपें गै ओह्दा समझी सकदे ओ एह्दे बाद ओह् जिसलै दर्शन करन जाह्ग आटो आहले गी रोजगार मिलग आटो आहला उ'नें गी बाण गंगा छड्डग फिर घोड़े आह्ला पालकी आहला उ'नें गी रोजगार मिलग रस्ते बिच ते बड़ी संख्या बिच दकानां न उ'नें गी रोजगार मिलग जेल्लै दर्शन करन जंदा ऐ ते श्रराइन बोर्ड ने उप्पर जेह्ड़े हैन ओह् भजन गाने आहले चाहे ओह् पंड़ित ना चाहे ओह् पुलीस आहले सारे दा रोजगार इक उस आदमी कन्नै जुड़े दा ऐ